مجھے گھر میں ایک پنکھا لگانا تھا تو میں نے کچھ دن پہلے ہی تقریباََ چھ مہینے پہلے ہی ایک اچھی کمپنی کا میں نے پنکھا لیا اور یہ پنکھا ایک دو مہینے تو بہت اچھے سے چلا لیکن دو سال کی وارنٹی ہونے کے باوجود وہ تین مہینے کے اندر ہی خراب ہو گیا اور اس کے اندر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں اور بار بار اس کا جو کوئل تھا وہ جل جاتا تھا اور اس کا پنکھی بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا ہوا بھی اچھی نہیں تھی تو میں نے جتنی امید سے اس پنکھے کو منگایا تھا اتنی امید سے اس پنکھے نے میرا ساتھ نہیں دیا